हैलो ओला कैब सर्विस असांखे न मनाली वञिणो आहे हा चारि पंज माण्हू आहिनि त पंज माण्हू आहिनि ऐं पंजनि ॾींहनि लाइ वञिणो आहे त असांखे वॾी गाॾी खपे अर्टिका छोकी पंज माण्हू आहिनि असां आराम सां दिल्ली मां वेंदासीं पंज माण्हू ऐं शिमला में हुते बाक़ी जेको आड़े पाड़े जो घुमण जो थींदो आहे जॻहि साइड वाइड ॾिसण जी उहा पंज ॾींहं असांखे लॻातारि खपे गाॾी असां वटि ई हुजे जीअं असां वटि ॿार वार बि आहिनि नंढा त हिन करे त उहा छा किलोमीटर जे हिसाब सां गाॾी पवंदी तव्हां असांखे ॿुधाइजो जेको बि घटि में घटि रेट हुजे पंजनि ॾींहनि सां हिसाब जा ऐं टोल वोल जा छा पैसा लॻंदा उहा सभु खपे ऐं विच विच में जीअं असांखे जीअं चंडीगढ़ वञिणो आहे या हुते वञिणो आहे त रुकी रुकी जीअं गाॾी वेंदी त हुन हिसाब सां तव्हां असांखे ॿुधाइजो ऐं छा किलोमीटर आहे हुन हिसाब सां ॿार बि आहिनि सभु आहिनि मिली करे वञूं था त अर्टिका हुजनि या बि गाॾी वॾी कहिड़ी हुजंदो त हुआ ॾिजो जेके असांखे सहुलियत पए हुआ आराम सां असां वञी सघियूं सामान वमान बि आहे त मथे लगेज वारो बि हुजे आराम सां आराम सां असां दिक़त न थिए परेशानी न थिए गाॾी वॾी हुजे पैसा कोई ॻाल्हि कोन्हे हेठि मथे ॾिसंदासीं जेको थींदो बट त गाॾी सुठी कराए ॾिजो